हांजी साढ़े उस्ताद होर बोल्लै दे उस्ताद होर बोल्लै दे तुस में अपना मुड़ा थुआढ़े कोल छोड़े दा ट्यूशन आस्तै हां अच्छा ते ओह् औंदा बी है थुआढ़े कोल जां नेईं गै महां उं'दा पता करनां भला मुड़े औंदे जां नेईं औंदे भला औंदे नेईं इक मी रस्ते इक दिन ना मी रस्ते ना कोई मेरा दोस्त लब्भेआ ते ओह् लगेआ सनाना अहें ओह् थुआढ़ा जागत अहें ट्यूशन जंदा ते ओह् जंदा निं ऐ उद्धर ते अहें ओह् रस्ते बैट बाल खेढदा रौंह्दा पता निं केह् करदा रौंह्दा तां महां उ'नें ई पुच्छना महां सर होरें ई पुच्छना के भाई सर चक्कर केह् ऐ एह् पढ़दे पढ़ने'ई औंदे बी हैन जां खाल्ली खेढदे रौंह्दे

जरा उ'नें ई थोह्ड़ा उ'नें ई उ'नें ई थोह्ड़ी रक्खै रो थोह्ड़ा कस्सा रो उ'नें ई कुट्ट शुट्ट मारा रो प घरा तपे दे औंदे ओह् पर अच्छा इ'यां पढ़ने पुढ़ने ई ठीक न निं पर जो सबक दित्ते दा होंदा करी ओड़दे न निं लर्न ते किन्ने बजे पुजदे थुआढ़े कोल जिसलै बी औन नेईं यरा में तां साड्ढे तिन्न बजे भेज्जी ओड़ना उ'नें ई घरै दा नेईं नेईं उ'नें ई पुच्छेओ ना जिसलै कल्ल औङन ना उ'नें ई पुच्छेओ अहें थुआढ़े घर दा फोन आए दा हा अहें ते ओह् फोन करै दे हे तुस कुत्थै रौंह्दे अहें साड्ढे तिन्न बजे घरां औंदे पुच्छेओ उ'नें ई भला में बी पुच्छगा घर औंदे निं जिसलै हां नेईं अज्ज ओह् दरअसल बजार चली दे हे ना थोह्ड़ा समान लैना हा ना ते बजार चली दे हे बो मिगी अज्ज गै सनाया ना मेरे दोस्तै ते भी महां चलो उ'नें ई पुच्छना हून शामीं लै बी पुच्छना आई री ते कल्ल उ'नें ई पुच्छेओ भला अहें कुत्थै रौंह्दे तुस कुत्थै नेईं ठीक ऐ थोह्ड़ा कस्सी री रक्खो कन्नै उ'नें ई थोह्ड़ा अपने स्हाबै नै स्कूल स्कूल दा बी शिकायत आवै दी अहें थुआढ़े कोल पता निं तुस आखदे पढ़ी ओड़दे अहें उत्थै शिका शिकायत आवै'रदी अहें कम्म निं करदे स्कूल दा अच्छा अच्छा चलो कोई निं ना ओह् में पुच्छना उ'नें ई शामीं लै तुस बी पुच्छेओ कल्ल अगर कल्ल औङन निं जिसलै थोह्ड़ा इ'यां द्रड द्रुड रक्खनी उ'नें ई थोह्ड़ा इ'यां ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब फिर तां ठीक